आ हें खंयचें पुलीस स्टेशन ओके मॅडम हांव न्ही काणकोणच्यान मडगांव कदंबा बसीक ट्रॅवल करतालें आतां दनपारचें तेन्ना हांव एक बॅग कॅरी करतालें मगे हॅणबॅग आनीक तातूंत मगे सगळें सामान आशिल्लें आनी तें बॅग न्ही बसीक शेणलें म्हाका ती एक कंप्लेन रॅजिस्टर करपाची आसा हा म्हजें नांव संपदा प्रभुदेसाय हांव पैंगीण रावता काणकोण पैंगीण रावतां बस न्ही कदंबा ती ए सी बसी येतात पळय

टायमींग म्हळ्या ती न्ही बाराक बाराक पैंगिणच्यान सुटिल्ली हय ब्लॅक कलर आशिल्लो

हांव न्ही ड्रायवर सायडीच्यान एक फोर्थ नाल्या फिफ्त सिटाचेर बशिल्लें

हय विंडो सिटाचेर हांव विंडो सायडीन बशिल्लें मॅडम हय हांव न्ही म्हाका कितें जालें निदिल्ल बयशी कडेन न्हीद लागली आनीक बॅग हांवें अशें सायडीनच दवरिल्लें गर्दी नाशिल्ली बसीक म्हणटा सायडीन दवरिल्लें आनी अचानक जेन्ना हांव कुंकळे पावपा अशें मात्शी जाग आयली पळय न्ही तेन्ना बॅग नाशिल्लें हय हांवें खाली कंडक्टरा कडेन विचारल्लें कंडक्टरा कडेन तांक् सांगलें अश् अश् म्हूण मागीर ताणें बसीक जे लोक आशिल्ले तांचे कडेन चवकशी केली पूण तांचे कडेन कोणा कडेन नाशिल्लें म्हणटगीर हांव णा मोबायल हांवें म्हज्या हाता धरिल्लो तातूक न्ही म्हजे थोडे पयशे आशिल्ले पर्स आशिल्ली आनीक जे मगे डॉक्युमँट्स आसतात न्ही म्हळ्या आधार काड इलॅक्शन काड लायसंस तें सगळें आशिल्लें आनीक हांव जी काम करता थंयंचे थोडे डॉक्युमँट्स आशिल्ले

म्हणटता तुमी आतां एक कंप्लेन

बरें बरें म्हजी एक कंप्लेन हय चोरयेचीच कंप्लेन रॅजिस्टर करूंक जाय हय हय